शेयर बजारके बारेमे बस एतबा कहबाक अछि शेयर बजारमे जुड़यसंँ पहिले अहाँ एकर बारेमे भरपूर जानकारी लए लियौ जानकारी लएके बाद अहाँ ई सोचूँ शेयर बजार मे जोखिमो छै फायदो छै नुकसानो छै तऽ एहिमे जुड़ैके लिए सबसँ पहिले एकर जे बारेमे जे भी जानकारी छै जे एकर जानकार छै एकर बारेमे एहिके लिए पूरा ओकरासंँ पूछि लिअऽ ओकरासंँ भरपूर जानकारी लए लिअऽ तब जाके एहिसँ जुड़ना चाही शेयर बजार जे छै ओकरे लेल छै जे थोड़ा बहुत नुकसानके झेल सकै शेयर बजार जुड़बाक चाही बढ़िआँ चीज छियै शेयर बजार बट एहिके बारेमे सम्पूर्ण जानकारी होना चाही तबे जाके एहिसँ जुड़ि सकैया लोग शेयर बजारमे जोखिमसंँ बचएके लेल अहाँकेँ अपन इन्वेस्टमेंट जे छै अपन जे अहाँ ओहिमे लागत लगाए रहल छियै ओहिके लेल अहाँ ओतबे लगाबूँ जतबा अगर नुकसान भए जाए तऽ अहाँकेँ ओहिसँ कोनो क्षति नहि पहुँचए